रेल्वे किंवा ट्रेन म्हणलें की आमच्या समोर एक वेगळेंच दृश्य येता ट्रेनीन एका फावट पांचशी ते संयशी लोक ट्रेवल करूंक शकतात एका डब्यांत ट्रेनीच्या सत्तर ते अंयशी लोक आसतात ताका कंपार्टमेंट अशें म्हणटात ट्रेनीन आमकां सामान सुद्दां व्हरपाक मेळटा बाकीच्या गाडयां परस ही खुबच वेगळी आसा ताचो आवाज खूब व्हडलो आसता ट्रेनीन आरामांत आमकां बसपाक न्हिदपाक मेळटा

ट्रेनीन आमकां सगळे सुविधा मेळटा तातूंत खावपाचें आसता आनी वेगवेगळे सुविधा आमकां मेळटा प्रवास करतना ताचो आमकां अजिबात त्रास जायना आमी ट्रेनीन जेन्ना ट्रेवल करता तेन्ना वेग वेगळी आमकां शहरां पळोवपाक मेळटात तशेंच गांव आमकां पळोवपाक मेळटात झाडां न्हंय हें सगळें आमकां पळोवपाक मेळटात खूब लांबचो प्रवास करपाक तर ट्रेनीन सामकें बेस्ट ट्रेनीन आमकां खूब प्रवास वर्णन सुद्दां पळोवपाक मेळटा